टीव्हीच्यो खूब नकारात्मक गोश्टी आसात जशे आमी खूब वेळ टी व्ही पळयली जाल्यार आमचे सदचे जिवनाचेर भयानक आसता आनी ती आमची दिसपट्टी जिणेची संवय इबाडटा जशें खूब वेळ टी व्ही पळयत जाल्यार आमकां आमच्या जिवाक नाका जाल्ले दुयेंस जातात जशें छात्यांचें दुयेंस साकर वाडप आदीं खूब वेळ जर टी व्ही पळयत जाल्यार असल्या गजालींचेरूय परिणाम पडटा जसो आमी तो वेळ कसल्याय बऱ्या कामाक वापरूंक शकता जशें की तें वाचप चित्र काडप नवे तरेचे जेवण रांदपाक शिकप बागांत वचून झाडां वांगडा वेळ सारप जावं घरच्यां वांगडा मोगान रावन उलोवप जशी कसलीय बातमी जर दाखयली जाल्यार तें मन तातूंतच घुसमट्टा आनी कितें करचें तें येवजना जावन मनशाचे तकलेर परिणाम पडटा न्हिदचे पयलीं जर टी व्ही पळयत जाल्यार ती आमची दृश्टी इबाड करता कारण तातूंत जी निळी पीस आसता ती आमच्या आंगांत रिगता